ٹیکنالوجی اور بیرونی دنیا سے رابطہ منقطع کرنے کی نیت سے سفر ایک دلچسپ اور متحرک تجربہ ہو سکتا ہے ایسے سفر کا مقصد عموماً ذہنی سکون خود کی تلاشی اور ماحول کی خوبصورتی کا تجربہ ہوتا ہے ایسے سفر کے دوران لوگ عام طور پر ایسے مقامات کا انتخاب کرتے ہیں جہاں ٹکنالوجی کی رسائی محدود ہو جیسے پہاڑی علاقے جنگلات یا دور دراز گاؤں ان مقامات پر پہنچ کر آپ موبائل فون انٹرنیٹ اور دیگر ڈیجیٹل آلات سے دور رہ سکتے ہیں جس سے آپ کو ایک نئی قسم کی آزادی کا احساس ہوتا ہے ایسے ماحول میں آپ خود کو مکمل طور پر موجودہ لمحے میں محسوس کرتے ہیں اور قدرتی مناظر پرندوں کی چہچہاہٹ یا ہوا کی سرسراہٹ کا لطف اٹھاتے ہیں یہ سفر نہ صرف ذہنی سکون کو فراہم کرتا ہے بلکہ آپ کی جسمانی صحت پر بھی مثبت اثر ڈال سکتا ہے ہوا میں تازگی سادہ زندگی اور قدرت کے قریب قدرت کے قریب ہونے کا احساس آپ کی زندگی کی رفتار کو کم کر دیتا ہے اور آپ کو تازہ دم اور پرجوش محسوس کرواتا ہے یادگار تجربات میں لوگوں نے ایسے مقامات پر جا کر مراقبہ یوگا یا جیسے سرگرمیوں کے سرگرمیوں کا بھی لطف اٹھایا ہے یہ سب چیزیں آپ کی زندگی کے زندگی کے سب سے بہتر زندگی کو سب سے بہتر کر دیتی ہے اور آپ کو اپنی ذات ذات کی بہتر سمجھ بوجھ عطا کرتی ہے آخر کار ایسے سفر کا مقصد خود کی تجدید اور سکون حاصل کرنا ہوتا ہے جو کہ زندگی کی بھگدڑ میں اکثر مشکل ہوتے ہیں